हमारे क्षेत्र में आने जाने के साधन काफी हैं लेकिन कभी कभी ऐसे भी आता है जिसमे भीड़ भाड़ होती है साधन होती है उसमे भीड़ भाड़ होती है ट्रेनों में कई बार पैर रखने की जगह नहीं रहती रिजर्वेशन कराते हैं उसमें भी कई बार भीड़ मिलती है और काफी किराया है किराया भी काफी महँगा पड़ता है इसमे कई ट्रेनों को बढ़ावा देना चाहिए इसमे अच्छी अच्छी ट्रेनें रखनी चाहिए जिसमे लोकल ट्रेन होने चाहिए लम्बी दूरी की ट्रेन भी है होने चाहिए कई बार ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है और काफी वेटिंग आती है और कई बार ऐसे होता है कभी हम कहीं कहीं जाते हैं उसमें कुछ दूर तक तो गाड़ी चली जाती है कुछ जगह हमको पैदल चलना पड़ता है उनमें जगह में कुछ कुछ अपनी रोड बनने चाहिए और रोड में सुधार किया जाना चाहिए कई जगह गड्ढे हैं कभी संकरी रोड है बहुत ज्या बहुत काफी इसमें छोटी छोटी गाड़ी निकल पाती हैं और बड़ी गाड़ी निकलने में दिक्कत होती है इसलिए यात कई बार यात्रा में परेशानी करने की सामना करना पड़ता है